ओं नब'जित बुं नाया मा नाखौ सुल लखेल ना मा ना ओं लखेलाथ' गोरैआ गोरैआ फवायाव देरस' थाखा

सानदाया एखस' औ एखस' एखस' औ फिथिख्रियाबो एख्स' बिनि अनगायै बे दामनि होंगारदोंमोन आं खमायनो बे खयखिजि लांनो नागेरदोंमोन ओमफ्राय फास खिजि होनबा एसे फास खिजिसो लाङोबा बिदिनो मा मा नाखौ लांनो नागेरदोंमोन ओमफ्राय

होम्बा आसि थाखा जाया फवासेआव आसि थाखा

आसिथाखा आसिथाखा फवासेआव दे बिदिनो लांदो खमायनानै हरनोसां आसिथाखा खौनो फिथिख्रिखौलाय फिथिख्रि बेसे लानो औ औ दे होनबा औ बेसे लानो नागेरदोंमोन दुइ कि जि दे सुनानै दोनगोन आं नों दा लांफैबानो जाबाय औ दे दा दा सुनानै दोननोसाै आं दा लांफैदो दा दसे थानानै दसे थानानै दा लांफैदो

औ आंबो नै ना सुनायाव बिजिथार जेला दा फ्रिबा होम्बा सुनानै हरगोन आं जेला औ दे देरस' देरस' गोरैआ

औ दे